यह थाली मैंने स्वीगी के जरिए मँगाया था ये एक वेज थाली थी जो कि फुल साइज़ की थी जब यह थाली मेरे पास डिलीवर्ड हुई पहली बात तो ये मैंने इसे एक घंटे पहले मंगाया था और इसका जो डिलीवर्ड टाइम था वो आधे घंटे में था ये डेढ़ घंटे बाद मेरे पास डिलीवर्ड हुई है डिलीवर्ड लेट हुई है वो तो ठीक है उसके बाद जब मैंने इसको ओपन किया तो इसमें जो फूड है वो काफ़ी दिन पुराना दिख रहा है मुझे जब मैंने इसको स्मैल किया तो सब्ज़ी वगैरह एंड रोटी ये काफ़ी दिन पुरानी है मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हूँ इस प्रोडक्ट से और मैं ये चाहता हूँ कि आप इसे रिप्लेस या रिफंड करें ये काफ़ी अनहेल्दी और अनहाइजीनिक है